السّلام علیکم رحمٰن بھائی کیا آپ کریم ہوٹل سے بات کر رہے ہیں جی رحمٰن بھائی جو ہم نے آرڈر کیا تھا اُس کو آپ کینسل کر دے اِس لیے اُس کو کینسل کرا رہے ہم کہ ہمارے جو مہمان آ رہے تھے اُن کا آنا کینسل ہو گیا اِس لیے آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کینسل کر دیں نہیں نہیں وہ برباد جائے گا نا کھانا تو ایسے تو کھانا ویسٹ ہوگا دو دِن کے بعد آئیں گے مہمان تب منگا لیں گے کوئی بات نہیں پھر منگا لیں گے پھر آرڈر کر دیں گے دو دِن کے بعد آرڈر کر دیں گے کوئی بات نہیں رحمٰن بھائی آپ کی جو ہے مہربانی ہوگی آپ کا ہمارے اُوپر احسان ہوگا آپ اُس کو کینسل کر دیں ورنہ کھانا برباد ہوگا وہ کوئی فائدہ تو نہیں ہے کھانے والے تو ہوں گے تو کھائیں گے نا اِس لیے آپ کی مہربانی ہوگی آپ اُس کو کینسل کر دیں